हैलो नमस्कार आं जी नमस्कार आं जी आं थ्होई जाह्ग थ्होई जाह्ग तुसें पूरा फ्लैट चाहिदा जां पूरा इक्क कमरा चाहिदा अच्छा ते किचन बाथरूम आं सैट गै चाहिदा ते जेह्का ग्राऊंड उप्पर थ्होग ओह् थोह्ड़ा मैहंगा होना ते जेह्का दूऐ छत्त ओह् थोह्ड़ा सस्ता थ्होना जेह्का ग्राऊंड आह्ला कोई ओह् पंजी ज्हार तगर लब्भना ते थोह्ड़ा पार्क होऐ ना थोह्ड़े फुल्ल लग्गे दे होन ते जेह्का उप्पर होना ते उसी उऐ थोह्ड़ी निक्की बालकोनी होनी ओह्दा कोई लग्गी जाना बीह् ज्हार पंज ज्हार तगर फर्क पौना ओह् सारा शैल ऐ आं ओह् सारा शैल ऐ कमरे बी शैल न बड्डे कमरे न बारां बाय बारां दे आं कमरे बी शैल न बिजली बिजली दा ओह् बिच गै आई जाना पंजी ज्हार रेंट ऐ भी आं बिच गै आई जाना

एह् ठीक ऐ भी सनायो मिगी पक्का खरा एह् ठीक ऐ भी अच्छा भी अच्छा